जी हा जय जय झूलेलाल

अच्छा साड़ीअ में बि अथव वॻनि में बि अथव कचो कपिड़ो खपेव या रेडीमेड खपेव तव्हांखे वॻे में

हा हा हा हा हा हा तव्हांजी मम्मीअ जे लाइ लाइट बिलू कलर ॾाढो सुठो लॻंदनि तव्हांजी मम्मीअ जी उमिरि छा आहे अंदाज़ो हा हुन जे लाइ तव्हांखे कॉटन में बि मिली वेंदव ऐं कांधीअ में बि साड़ी सुठी मिली वेंदव उन्हनि खे कपिड़ो बि थधो लॻंदो आहे मां सभु वैरायटी तव्हांखे हर क़िस्म जी साड़ी ॾेखारियांव थी बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु दिवालीअ जे लाइ मां तव्हांखे पीलो कलर ऐं गाढ़े कलर में ॾेखारियांव थी तव्हांजी घरु वारीअ खे ॾाढी सूट कंदव सिल्क ऐं बनारसी में ॿई ॾेखारियांव थी पेई हा हा हा हीअ ॾीसो मां तव्हांखे इहे साड़ी इहे सिल्क में अथव हीअ बनारसी अथव हिन में चारि कलर अवैलेबल चारि कलर अथव तव्हांखे कहिड़ो कलर ॾीसो हिन में हा हा हा हा हा उहो हीअ हा बिलू कलर हीअ अथव तव्हांजी मम्मीअ जे लाइ ऐं पिस्ता कलर बि अथव पिस्ता कलर ऐं बिलू कलर ई ॿई अथव तव्हांजी मम्मीअ जे लाइ इहा तव्हांखे साड़ी सिर्फ़ु तेराहं सौ में पवंदव ऐं इहा अठे सौ में अथव पिस्ता कलर अठ सौ में अथव

हा हा इहा ऑफ़र अथव न इहा अगरि तव्हां टे साड़ियूं वठंदव न त हिकु साड़ी तव्हांखे फ़्री मिलंदव हिकु हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु रेडीमेड ॾेखारियां या कचो कपिड़ो बिल्कुलु हे ॾीसो मां तव्हांखे टे ड्रेसियूं ॾेखारींदीमांव हिकु अनारकली अथव हिकु सिधो कुरितो अथव ऐं हिकु फ़ुल ड्रेस अथव असांजी सिंधी पटियाला सलवार सां गॾु त दिवालीअ लाइ पटियाला सलवार ॾाढो हलेव थी पेई हिन जो फ़ेशन त इहो तव्हां खणी वञो तव्हांजी घरु वारीअ खे ॾाढो सूट कंदव

इहा सिर्फ़ु तव्हांखे छह सौ रुपए में पवंदी

कु कुझु बि कुझु बि न थींदो कुझु बि न अगरि कुझु थियो न त तव्हां कुझु बि न थींदो अगरि कुझु अगरि को कलर निकितो न त तव्हांखे पंहिंजा पैसा वापसि ॾींदासीं असांजे पंजवीह साल हा हा असांजे पंजवीह साल पुराणो दुकानु आहे जेको हिकु दफ़ो ईंदो आहे न त उहो बार बार ईंदो आहे तव्हांखे मटाए ॾींदासीं बिल्कुलु मटाए ॾींदासीं तव्हां हिन मां पसंदि कयो जेको तव्हांखे समुझ में अचेव हा हा हा पटियाला ड्रेस हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां पैसा कीअं पे कंदव कैश में कंदव या ऑनलाइन अच्छा कैश में ॾींदव ठीकु आहे ठीकु आहे अच्छा रक़म कैश में त ॾियो हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु

थैंक्यू धन्यवादु हा हा हा